कहलहुँ साइकल लैके रहै हमरा यौ

हमरा हीरोके लैके रहै

कहलहुँ साइकलके पञ्चरके कए गो रुपैआ लै छियै बनबैके कोन पञ्चरके पैडीलके कए रुपैआ लै छियै लगबैके रहै साइकलमे

मोटर कार्डके कतेक लै छियै मोटर कार्डके

टायरके की रेट हय अभी साइकलके टायर टायर साइकलके बहुते महगा बतबैत छियै अहाँ देखिऔ अहाँसँ ऽ जे नया साइकल खरिदैत छियै तऽ अहाँ कतेक तकमे देबै हमरा साइकिल

कोनो कोनो पुरना साइकिल हय अहाँके पास पुरना बलाके की रेट देबै बारह सए गिरिसिङ्ग आओर कएल हय साइकिलके साइकिल कऽ चलि हल्लुक हय ने चलैमे हल्लुक हय ने एगो हमरा हैंडिल लैके रहै यौ हँ सिर्फ हैंडिले लैके हय ओते महङ्गा तऽ ओतबी पैसामे लगाए देबै ने लगबा देबै तऽ ठीक हय तऽ हम फोन करैत छी थोड़ा देरमे